جی سر گڈ مارننگ جی بتائیے کون کون سی کتابیں چاہیے آپ کو جی جی جی جی جی مل جائیں گی جی

لگ بھگ پڑ جائیں گے آپ کو تاریخ اسلام کے جو ہیں کہ وہ چار سو کے قریب اور ایسے ہی یہ کم پڑ جائیں گے آپ کو ڈھائی سو کے قریب میں اور اسی طرح چند کتابیں اور ہیں بہت کم قیمت پر ہمارے یہاں سے مل جائیں گی آپ کو ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے بیس پرسینٹ جی جی وہ سب ہمارے یہاں دستیاب ہیں آپ کانٹیکٹ کریں آن لائن میں آپ معلوم کرلیں گے اور جیسے ہی مطلب لگتے ہیں ایک کلو کے ساٹھ روپئے

میرے یہاں اردو ادب کے تعلق سے مطلب ابھی ایک نوجوان شاعر ہیں جن کا نام شاہی ابو اما ارریاوی ہے وہ لکھے ہیں پیام حاضر وہ طالب علموں کے لیے اور بھی جو ہے کہ اردو ادب کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے وہ جن کا نام پیام حاضر اور وہ کتاب لگ بھگ آتی ہے دو سو کی جی اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الفاروق نام کر کے سید سلیمان کی ہے جی اردو ادب پر ہے اور اسی طرح جی بالکل لے سکتے ہیں ہمارے یہاں سب دستیاب ہیں جی آپ ایڈریس بھیج دیجیے میرے پاس آپ ایڈریس بھیج دیں ڈسکاؤنٹ تو ہم کر سکتے ہیں

ایک ایک کتاب اور مل جائے گی آپ کو جن کا نام ہے جہان بدعت اور ایسی ہی اوکے اوکے اوکے